हैलो जतिन कीअं आहे ठीकु आहे न हा ॿियो ॿुधाए कीअं फोन कयईं अच्छा अच्छा एलआईसी खपंदी आहे अच्छा पंहिंजे हेल्थ इंश्योरेंस जे लाइ अरे मां एलआईसीअ वारो करायो आहे ॾाढो बढ़िया आहे उन में प्रीमियर बि ॾाढो बढ़िया मिलंदो आहे उन पैसा बि सुठा आहिनि ऐं अॻिते इलाही कमु ईंदो आहे तूं पंहिंज पंहिंजो कराए उन धीअ जो बि कराए ज़ाल जो बि कराए सुठो अथईं लाइफ़ इंश्योरेंस कराइण सां ॾाढा फ़ाइदा आहिनि कराए छॾु तूं देरि न कर इन कम में ॾाढा बढ़ियो बढ़िया स्कीम आहे उन एजेंट सां ॻाल्हाराए ॾींदी मै तूं बढ़िया थई मां त कराए छॾियो मुड़ुस जो बि करायो ॿारनि जो बि कराए छॾियो एलआईसी कराए छॾी आहे ॾाढी बढ़िया आहे सिहत लाइ ॾाढी सुठी आहे सिहत लाइ शरीर लाइ अॻिते लाइ मतिलबु ॾाढी बढ़िया आहे ई आ एलआईसी वारी कंपनी सुठी थी हले हाणे बाक़ी अॻिते त मां कंहिंखों पुछियो न आहे मूंखे त एलआईसी सही लॻी स्कीम उन जी कराए छॾु हा हा हा कराए कराए बेधड़क कराए हा हा मां बि कराई आहे हा हा कराए कराए जय जय झूलेलाल